मिडियाया मिडियायाव जोंनि जायगायाव रादाबफ्रा थोजासे जायगा मोन्दों होननानै आं साना जोंनि ओनसोलनि मिडियायावहाय जों नांगौबायदि इनफरमेसन ओ सुबिदाबो सुबिदा गोनां इनफरमेसनफोरखौ जों मोननाय जाया ओ जोंनि ओनसोलावहाय गोबां मिडियायावनो गोबां निउस मिडियायावनो माखासे गोनां रादाबफोरा थानाय जाया जेरै ओ आनएमप्लयमेन्टनि फारसे निउस रादाब बिनिफ्राय गोरिबथिफोरनि जेन'बा माखासे सुबुंफोरा माबायदि जिउ खुंनानै दं माबादि खस्थ'जों भुगिनांगासिनो दङ मा खालामदों मा मादों बेफोरनि बागै रादाबफोरखौ जों मोननाय जाया जों खालि नै बेहाय नायनो थाङोब्ला पलिटिक्सनि फारसेल' जोङो नुनाय जायो ओ स्टुडेन्टफोरनि माखासे आंखाल ओ बिसोरनि जेंनाफोरखौबो ओ रादाब निउस मिडियायावहाय कभार खालामनाय जों नुनो मोना